मध्य प्रदेश की बहुत सी ऐसी प्रमुख सफलता कहानी है कहानी है जो कृषि युक्त समस्याओं से मिलती जुलती हैं सरकार किसानों को जैसे समिति बनाता है पाँच दस किसानों की समिति बना के उनको सुझाव देता है अच्छे अच्छे बीज खाद उपलब्ध करवाता है करवाती है समिति तो किसान को फायदा मिलता है जैसे किसान लोन उठाता है लोन उठा के अपना किसानी में लगाता है तो उसको आ कुछ आमदनी आय भी प्राप्त होती है हें सहकारी समिति हैं सहकारी समिति हैं सरकार सहकारी समितियां बनाती है सहकारी समितियों से सलाह ली जाती है फिर वो किसान मतलब सहकारी समिति से सलाह ले के अपना व्यवसाय कृषि व्यवसाय करता है तो उसको अच्छी ख़ासी आमदनी होती है जैसे जैविक की सलाह मिलती है अच्छे खाद बीज उपलब्ध होते हैं हें अच्छी तरीके से खेती बाती कर पाता है जैसे चार जने मिल के ऐसी योजनाएँ भी प्राप्त करते हैं तो मट्टी अपनी खेती की मट्टी का प्रेक्षण मतलब उसमें प्रेक्षण करते हैं तो उसकी उर्वरक की जांच की जाती है सरकार उसको उर्वरक की जांच करके वो मट्टी को पैदावार के लिए बहुत अच्छे से तैयार की जाती है तैयार बनाने की उक्त सलाहें भी जाती है हें उससे किसान के लिए बहुत अच्छी फायदा भी होता है और किसान के लिए सरकार बहुत अच्छे अपने सफलता प्राप्त होती है जिससे वो अपना कर्ज भी आसानी से चुका सकता है अच्छा व्यवसाय मिलता है किसानी से